देश मे जे छै चिकित्सा सुबिधा जे छै से छबे करै बढ़िऑं छै मुदा ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ सम्बन्धि बहुत सारा समस्या देखल जाइ छै स्वास्थ उपकेन्द्र नहि होइके बादो स्वास्थ केन्द्र नहि होइ छै एहि दुआरे बहुत सारा समस्याके सामना करऽ पड़ै छै खास के कऽ ग्रामीण क्षेत्रमे आब छोट मोट समस्या लय कऽ जिला जाउ सदर जाउ छोटमोट लय कऽ जाय पड़ैया भागऽ पड़ैया एहि दुआरे ग्रामीण क्षेत्र मे एकर सुबिधा दिए सरकार जे ग्रामीण लोक एकर फायदा उठा सकतै डॉक्टर के आपूर्ति करू नर्स छै जतेक दबाइ छै दबाइ नहि भेट रहल छै मेडिसीन नहि भेटै के दुआरे जे छै लोग के कइ सारी बीमारियाँ के सामना करऽ पड़ै छै महँगासँ महँगा दबाइ आब दबाइ तते महँगा भऽ गेल अछि कि जे पैघ लोक जकरा पास पैसा छै ओ तऽ अपन खरीद कऽ अपन ब्यबस्था कए लै छै लेकिन मध्यम वर्गीय लोग जे मिडिल क्लास बला छै लोवर कास्ट के लोग छै हुनका ई सभ चीज के सुबिधामे दबाइ के नहि भेट पाबै छै तऽ कोविड महामारी मे पूरा लॉकडाउन भए गेल जीवन जे छै से अस्त ब्यस्त भऽ गेल छल शिक्षा स्तर पर ओकरो असर दखल गेलै ऑनलाइन क्लास भेलै ऑनलाइन क्लास मे तऽ बच्चा की सिखै छै सभक पता छै तऽ कोविड महामारी जे छै से बहुत हमरा सभके प्रभावित केलक आओर स्वास्थ देखभाल के लेल सभसँ जे नितान्त आवश्यकता छै ग्रामीण स्तरपर स्वास्थ केन्द्र दै के